मुंबई में स्वास्थ शेवा ठीकु ठाकु आहे वॾियूं वॾियूं हॉस्पिटलूं आहिनि ऐं गर्वमेंट सरकार जे तरफ़ा बि हॉस्पिटलूं आहिनि जेका हस्पताल प्राइवेट आहिनि वॾियूं वॾियूं उते सभु मशीनू हूंदियूं आहिनि ऐं जिन पाणनि वटि पैसो आहे उहे पंहिंजो इलाजु वधीक पैसा ॾेई करे कराए वेंदो आहे छो त हुतां जी फीस बि वधीक हूंदी आहे पर जेके सरकारी हस्पतालूं आहिनि उते चङी भीड़ हूंदी आहे मिडल क्लास माण्हुनि खे तकलीफ़ थींदी आहे सॼो सॼो ॾींहुं लॻी वेंदो आहे त उते सुधार जी ज़रुरत आहे कंहिं कंहिं सरकारी हस्पताल में मशीनूं आहिनि सुठियूं सुठियूं वॾियूं वॾियूं कंहिं कंहिं सरकारी हस्पताल में मशीनूं न आहिनि त उते ग़रीब माण्हुनि खे तकलीफ़ थींदी आहे उन्हनि सभिनी जॻहियुनि ते सुधार जी ज़रुरत आहे बाक़ी जेके वॾियूं हस्पतालूं आहिनि उते त सुठो थी वेंदो आहे वॾा वॾा डॉक्टर आहिनि हाट स्पेशलिस्ट आहिनि

स्पैशलाइज़ड डॉक्टर वॾे से वॾो हस्पतालुनि में असांखे मिली वेंदा आहिनि ऐं जिन माण्हुनि वटि पैसो आहे उन्हनि जो इलाजु सुठो ख़ासो थी वेंदो आहे ग़रीब माण्हुनि जे लाइ मिडल क्लास माण्हुनि जे लाइ थोरो सरकारी इस्पतालुनि खे बैटर करण जी ज़रुरत आहे त उन्हनि खे जीअं सुविधा मिली सघे चङी तरह उन्हनि जो इलाजु थी सघे